थाम जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै बा डिसेम्बर नैरोजा नैजिनै थाम जुलाइ नैरोजा नैजिथाम बा आगस्ट नैरोजा नैजिसे जिबा जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै